आं मोजां मोननाय गेलेमुवा जाहैबाय काबादि काबादिखौ आं जोबोद मोजां मोनो गेलेनो उन्दैनिफ्रायनो आं काबादिखौ गेलेयो गेलेनाया जोंनि जिबनाव मोनसे गोनांथि जों गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाफोरखौ जों गोख्रों आरो थाजिम लाखिनो हायो जोंनि बे काबादि गेलेनायावहाय जोंहा मोननै टिम थायो बे मोननै टिमा गावजों गाव दावहा नांलायो बे गेलेनाय समायाव जोंनो नांगौ जाहैबाय सोलो आरो बोलोनि गोनांथि दं काबादि गेलेनाय समाव जोंनो सोलोखौ नांगौ जाहैबाय जोंनि अपजित पार्टि या जेब्ला जोंनिसिम फैयो अब्ला जों बिथांखौ माबोरै हमगोन माबोरै खालामनानै जों बिथांखौ फेजेननो हागोन बेनि थाखाय जोंनो सोलोखौ नांगौ जायो आरो जोंनो नांगौ जाहैबाय बोलो बोलोखौ जोंनो नांगौ जाहैबाय बिथांखौ जेब्ला जोंनि अपजित टिमा जोंनियाव फैयो अब्ला जों बिथांखौ माबोरै हमनानै जों माबोरै लाखिगोन आरो माबोरै बिथांखौहायजों हमनानै फेजेनगोन बेबायदिनो साफानि उनाव साफानि बेबायदि बोलो आरो सोलोखौ बाहायनानै बेबायदि हमनानै फोथैनानै अब्ला जों जोंनि टिम खौ साकसेस जागोन अब्ला जोंनि टिमा देरहासार जानो हागोन